हांव सदांच किदें ना किदें बरोपाचें काम करतां जशें काणी कविता जेन्ना हांव बरोपाक बसता तेन्ना म्हाका शांत वातावरणाची गरज आसता किद्याक तें बरोपाचें आसा ताचो पयलीं खूब अभ्यास वा सराव करचो पडटा आनी बरोपाच्या वेळार लक्षां हाडून बरवचें पडटा